हेलो छा मां थदाणी होटल खां थी ॻाल्हांयां हा छाकाणी त अजु मूंखे हिकु कढ़ी चांवर शान टूक भीह पटाटा ऐं थदे में था थादलि ऐं मिठे में गुलाब जामुन जो ॿ पैकट केवड़े जा मिली सघनि था छाकाणि त अॼु आर्तवारु आहे इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड जी मैच आहे फाइनल त मां सोचियो पंहिंजे दोस्तनि खे गॾु घुराइ करे असां माणी गॾु खायूं त इहो वठो एड्रेस मुंहिंजो उल्हास नगर खी नियर सी एच एम कॉलेज बिल्डिंग नंबर ट्वैल्व फ्लैट नंबर थर्टीन थर्ड फ्लोर मुंहिंजो नालो मुश्कान घणी देरि में पहुचंदो इहो छो हाणे मैच हाणे यकदमि अधि कलाक में चालू थी वेंदी त अधि कलाक में हली ईंदो ऑडर त ॾाढो सुठो धन्यवादु